हाँ मैं मौरी संदीप से बात कर रही हूँ हाँ ओ आप वेडिंग प्लानर हैं हाँ मुझे अपनी शादी के लिए पूछना था कि वेडिंग के लिए आपके पास क्या क्या प्लान हैं हाँ हाँ मेरी शादी के लिए ही हाँ हाँ मेरी फ़्रेंड है है न उन्होंने जो है वह देखा था कि आपने एक जगह पर प्लानिंग की तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपसे बात करें

अच्छा अच्छा हूँ हाँ देखिए मतलब कम से कम थ्री डेज़ का जो है वह प्रोग्राम है है न तो एंगेजमेंट रहेगा एक दिन फिर लेडीज़ संगीत है न फिर हल्दी और फिर उसके बाद वेडिंग नाइट का जो रहेगा है न वह तो इस तरह से मतलब तीन दिन का अरेंजमेंट आपको करना है किस तरह से आप जो है वो इंगेजमेंट में किस तरह से इस्टेज रहेगा कितना पब्लिक रहेगी आपका क्या मेन्यू का जो रेट है वह सब किस तरह से मतलब बजट आपके हिसाब से यदि मैं दो सौ लोगों का बोलूँ तो एक दिन का आपका क्या चार्ज रहेगा नॉन वेज नॉन वेज रहेगा नॉन वेज हाँ जैसे मैन्यू जो है वो नॉन वेज रहेगा करी और पुलाव है और रोटी है दो प्रकार की रोटी ऐसा और सलाद पापड़ एक मीठा है ना और इस्टेज डेकोरेशन वगैरह रहेगा कैटरिंग मतलब पूरा आपका रहेगा डेकोरेशन पूरा

हाँ उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे यहाँ पर तो इंगेजमेंट में जो हमारे करीबी हैं बस उन्ही को ही बुलाया गया है है न तो उनके हिसाब से मतलब एक इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी होगी है न तो एंट्री होगी हमारी तो एंट्री में आप जो है वो किस तरह से मतलब कुछ नया कि इनोवेटिव है न जिससे एंट्री जो है वह बहुत अच्छी लगे फिर उसके बाद इस्टेज पर जो है वो डेकोरेशन रिंग वगैरह कैसे हम प्रेज़ेंट करें मतलब वो आप मुझे आइडियाज़ दीजिए कि किस तरह से आपने जो अभी तक इतने करवाए हैं वो कैसे तो उसमें से मुझे जो सही लगेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हाँ यह बेस्ट है इस तरह

हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो फिर हाँ अब जो बजट है मेरा मेरा बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है है न तो उस हिसाब से अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है चलिए तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि कब बैठना है है ना फिर अपन बैठ कर डिसाइड करते हैं ओके चलिए ओके ओके ओके बाय बाय थैंक यू